ثقافت میں خواتین میں حیض کا علاج نہیں ہوتا ہے حیض کا علاج تبھی ہوا جاتا ہے جب خواتین کو حیض میں زیادہ دقت ہوتی ہے یا پھر ٹائم پر حیض نہیں ہوتے ہے اور یا پھر ٹائم سے زیادہ ہونے لگ جاتے ہے یا بند ہوتے ہے تو تب حیض کا علاج کیا جاتا ہے اور حیض کے دوران خواتین کے لیے کافی سارے اصول ہیں جن پر ان کو عمل کرنا بہت ضروری ہے ورنہ حیض میں کافی زیادہ دقّتیں آ سکتی ہیں جیسے کہ یہ رولس ہوتے ہیں حیض کی حالت میں کہ ان کو ہمیشہ اپنے پاس سینیٹری پیڈس مارکیٹ سے لے کر رکھنی چاہیے ان کو ان کی ضرورت کا ہر سامان لے کر رکھنا چاہیے ڈارک کلر کے کپڑے پہننے چاہیے لائٹ کلر کے کپڑے نہیں پہننے چاہیے اور ان کو اب تو ویسے مارکیٹ میں ایچنگ وغیرہ کے لیے اور انفیکشن وغیرہ کے لیے کافی سارے لوشن ہو اور ٹیوبس وغیرہ آنے لگے ہیں تو ان کو اس چیز کا اچھے سے خیال رکھنا چاہیے اور یہ چیزیں ان کو اپنے ساتھ رکھنی چاہییں اور کچھ رولس یہ ہوتے ہیں خواتین کے لیے حیض کی حالت میں کہ وہ ٹھنڈا کھانا نہ کھائیں اور دودھ وغیرہ چائے وغیرہ یہ سب چیزیں بھی نہ کھائیں کیونکہ یہ چیزیں ٹھنڈی ہوتی ہیں اور ٹھنڈی چیزوں سے وہ پیک بھی جائے گا کھانا اور پھر درد کرے گا پیٹ کیونکہ ٹھنڈی چیزوں سے خون جم جائے گا نا تو اس وجہ سے ٹھنڈی چیزیں نہیں کھانی چاہیے ورنہ کافی زیادہ دقّت آ سکتی ہے اور ٹائم ٹائم پر ان کو اپنے پیٹ کی سکائی کرتی رہنا چاہیے تا کہ ان کا درد بھی کم رہے اور اور خون صاف اچّھے سے ہو بھی جائے اور صحت وغیرہ کے لیے ان کو کافی اچّھے مطلب جو کھانا ان کو وہ کھاتے ہیں ڈیلی بیسس پہ وہ وہی کھائیں لیکن ٹھنڈے کھانے کو چھوڑ کر